ہلو کیا یہ ٹو وہیلر کرائے پر لینے والی کمپنی ہے میرا نام طاہر ہے اور میں شہر کا دورہ کرنے والا سیاح ہوں میں در اصل اندھیری سے کالج کا طالب علم ہوں میں اس لیے کال کر رہا ہوں کہ کیونکہ ایک دوست اور میرے پاس کالج کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہمیں شہر کے ارد گرد تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ کیا آپ کے پاس تقریباً ایک ماہ کے لیے کوئی رینٹل بائک دستیاب ہے ہیلو ریحان آپ کے فوری جواب کا شکریہ ہم دو بائک تلاش کر رہے ہیں کیونکہ میں اور میرے دوست اس پروجیکٹ پر مل کر کام کریں گے سر جہات کے لحاظ سے شہر کے سفر کے لیے آرام دہ چیز بہت اچھی ہوگی ہم بنیادی طور پر تحقیق اور انٹرویوز کے لیے مختلف مقامات کے درمیان سفر کر رہے ہیں ہاں درست ہے ہمیں اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے تقریباً ایک ماہ کے لیے بائک کی ضرورت ہوگی کیا یہ ممکن ہے اچھا لگتا ہے ریحان میں تمام ضروریات تفصیلات اور دستاویزات فراہم کرنا یقنیی بناؤں گا کیا آپ مجھے کرائے کے اخراجات اور کسی مخصوص شرائط کا اندازہ بھی دے سکتے ہیں جن سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے بہت تعریف کی بات ہے ریحان آپ کی مدد کے لیے شکریہ ہم رینٹل بائک کے ساتھ اپنی کالج کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے منتظر ہیں